हैलो जय झूलेलाल हा मां करीमा थी ॻाल्हायां ॿुधायो मां छा थी सेवा करे सघां ठीकु आहे थी वेंदी ठीकु आहे ॿियो कुझु न देसी गिह में ठहंदो आहे असांजो इते मटन न थिक मिल मिली वेंदो फुलकनि सां थिक ई खाईंदा आहियूं चांवर हूंदा आहिनि त पोइ सन्ही ठाहींदा आहियूं हा न मिर्च त न मिलंदव न घटि ई घटि ई विझंदो आहे असांजो शैफ बिल्कुलु बिल्कुलु अमूल ई अमूल ई यूज़ थींदो आहे असां वटि हिकु प्लेट मां ॿ पीस मिलंदव तव्हां खे ॿ पीस मिलंदव मटन ग्रेवीअ में ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मटन ग्र्वी हिकु प्लेट आहे टीं सएं रुपये जी ॿ प्लेटूं तव्हां खे पवंदी छह सौ रुपया हा न फिलहाल त कुझु कान्हे हुतां करे ॾिसो पर एॾो फ़र्कु पवंदो पवंदव न हा उहो ई पई चवां न हा उहो ई हा हा न न बिल्कुलु उन जी तव्हां चिंता न कयो उहा हर घड़ी घुराईंदव गाॾी हा ॿुधायो जी फॉर गोवा चोएतालीह ठीकु आहे फर्स्ट फ्लोर ते मोकिलियां

ठीकु आहे अंदरि बिल्कुलु बिल्कुलु हा पक ई पक वीहें मिंटे ताईं तव्हां जो पहुची वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूले जय झूलेलाल